मैं मेरी अच्छी तस्वीरें फोटो लेने के लिए एक अच्छी सी जगह एक अच्छा सा लोकेशन देखती हूँ पहले जो काफ़ी मतलब आकर्षक होना चाहिए लोगों को भी उसकी तरफ थोड़ा अट्रेक्ट होना चाहिए तो ऐसी जगह ढूंढ़ती हूँ फिर मैं वहाँ जाकर कुछ अच्छी फोटो क्लिक करती हूं वीडियो बनाती हूँ और कुछ अच्छे अच्छे मूवमेंट होते है देखने में कुछ भी नैचुरल फोटोग्राफी है तो वो क्लिक करती हूँ और अपनी इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पर पोस्ट करती हूँ तो इससे काफ़ी लोगों का प्यार मिलता है और लोगों को बहुत पसंद भी आता हैं